हँ अहाँ पुलिसबला बजैत छियै ई गाम घरमे जे छै मोटरसाइकिल जे चोरी भए गेल छै केना होयतै ई भेलै आठ नओ बजे के शाममे

कनिटा आउ ने अखनि तक नहि

अच्छा

हूँ

छिटकिली लागल छै ने हँ तऽ

हँ हूँ मोबाइलो मिल जेतै हँ

भेजबै तबहे ने किछु सुनतै हँ ठीक छै ने आओर सब ठीके छै

हँ हँ से तऽ पता लगेबै तबहे ने मिलतै हँ टोलमे जेतै जेतै एहि चीजके पता अहेँके लगबऽ पड़त अहेँ लगेबै तबहे ने मिलतै हमर गाड़ी हँ हँ चलू ठीके छै किछु नहि छै